असांजे शहर सूरत खे अॻियां भविष्य में डेवलोप करण लाइ उन में शिक्षा जो जामु वॾो योगुदानु आहे जंहिं सां अॼु जी पीढ़ी अॻियां हली करे छा ठहे थी छा कंदी कीअं कंदी उन जी पूरी जानकारी उन्हनि खे किथां मिलंदी ऐं कीअं मिलंदी उन जो पूरो शिक्षा जे मथां डिपैंड हूंदो आहे असांजे सूरत शहर में ईअं त जामु इस्कूल आहिनि जामु कॉलेजूं आहिनि जामु युनिवर्सिटी आहिनि ॾिसणु वञु त इस्कूलनि में अॼु जे टाइम ते फीस जामु वधीक आहे केई केई इस्कूल में घटि आहिनि त उन इस्कूल जा मास्तर ईअं बरोबरु ॿारनि खे न पढ़ाईंदा आहिनि ऐं थोरी असां ऊची इस्कूल में वञूं था त उन्हनि में शिक्षा जामु सुठी मिले थी पई टीचर बि बरोबरु ध्यानु ॾियनि था ॿारनि ते पर उहा हर कोई पंहिंजे ॿारनि खे नथो विझी सघे इन करे असांखे पंहिंजी इस्कूल जा जेके आहिनि हर हिकु इस्कूल में हिकु सर की फीस हुजे हिकु सरीका मास्तर हुजनि कोई भेदभाव न थींदो हुजे असांखे ईअं करिणो आहे ऐं असां इस्कूल लाइफ़ जेकी पूरी थींदी आहे उन खां पोइ असां वेंदा आहियूं कॉलेज में कॉलेज ॾिसणु वञु त साइंस जा बि कॉलेज चङा आहिनि कॉमर्स जा बि चङा आहिनि आर्ट्स जा बि चङा आहिनि ऐं आई टी आई जा बि चङा कॉलेज आहिनि उन्हनि में युनिवर्सिटी बि आहिनि वी एन एस डी युनिवर्सिटी आहे गुजरात युनिवर्सिटी आहे पारूल युनिवर्सिटी आहे चङी युनिवर्सिटियूं आहिनि पर असांजी जेकी सूरत ज़िले में ॿार कॉलेज में वञनि था त असांजो पूरो अधिकार आहे उन्हनि खे असां सुठी शिक्षा ॾियो जीअं उन्हनि जो भविष्य जामु सुठो थिए जामु हिकदमि उजवल थिए ऐं उन्हनि में उन्हनि जा जेकी मनपसंद विषय आहिनि अॼु जे टाइम ते ॿार वधीक गणित जो विषय नथा करनि पिया उन्हनि खे जांत थी अचे गणित करण में पर हीअं न आहे गणित जेको विषय आहे उन सां उन्हनि जो दिमाग़ु खुलंदो आहे अॻियां हली असांखे धंधो करिणो आहे कुझु कमु करिणो उन में गणित जो जामु योगुदानु आहे त असां हिन विषय खे स्किप न कयूं ऐं असांजो जेको केंद्रीय विद्यालय आहे उन खे असां ईअं अपील था कयूं पिया की हो बरोबरु ध्यानु ॾे